आं मोजां मोननाय सोलिफु जाथाय एबा खौराङानो जाबाय आ जोंनि कक्राझार हालामनि सा भुटान सिमायाव थानाय जानाकि सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा बेफोर जायगायाव जोंनि हालामाव समाजाव माखासे गाज्रि खामानि एबा थासारिफोरासो जा बायदि सोलिबाय थादों जानाय लोंनाय जौ सिगारेट बायदिजों गब'ब सोनाय ओ लाइमोनफोरा फरायनायखौ गारनानै फरायनाय टाइमाव बेफोर जायगाफोराव थांनानै लावखार ओंखाम जाहैनायनि मुङाव गाज्रि आखुथाय दिन्थिबोनाय सोबनाय जानायजों गोदोसोहोनानै गाव गावनि फरायनाय फरायनाय समफोरखौ बावगारनाय बिमा बिफाफोरनिफ्राय रां बोख्ल'नानै सोबनाय जानायफ्राव बाहायहैनाय बेफोरबायदि बायदि थासारि जानानै समाजाव माखासे गाज्रि जेंनाफोर सोमजिनाय जे बायदि सोमजिदों बेखौहाय दानि दानि सोलिफु सोरखार खुंथाइयाव थानाय सोरखारा जेन'बा बेखौहाय मोजां मोजां थासारि लाबोफिननो थाखाय बेफोर लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ बन्द' खालामनो नाजानाय बेखौ निस फेग्रा मुवा निसा बाहायनायफोरखौ बन्द' खालामनो गोख्रोङै आखाइयाव लानाय बेफोरखौ आं नुनानै जोबोद मोजां मोन्दों ओ बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंनि माखासे लाइमोनफोरा मोजां लामाजों आवगायबोफिननो हागोन बेफोरनि थाखाय आं दा बेफोरखौ मोजां मोन्दों